हम अपनी फसलों की अच्छी गुणवत्ता या अच्छे उत्पादकता के लिए उसमें अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करते हैं इससे हमें किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है ताकि हम उसे अच्छे मूल्य पर बेच पाएँ और अच्छा धनराशि कमा पाए इसके लिए हम बहुत सारे इसमें कीटनाशक विशाणुनाशक और पोसीले पदार्थो का छिड़काव करते हैं जिससे फसलों की गुणवत्ता बनी रहती है और हम सबसे पहले जब फसल को लगाते हैं तो हम अच्छे से अच्छा बीज खरीदते हैं ताकि वह बीज जल्दी ना सडे़ और जब तक भी जमीन में रहे अच्छे से जमीन में लग जाए ताकि वह अच्छे गुणवत्ता वाला फसल बन सके